असांजे खेत्र में आय जो खो जो स्रोत जाइफ़ुनि लाइ चिप्स कचरियूं पापड़ ठाहिण त आहे ही साणि नौकिरियूं बि थियूं कनि पंहिंजो कारोबार नंढो नंढो धंधो बि कनि थियूं कनि जंहिं में काई शर्म जी ॻाल्हि कोन आहे ऐं मर्दनि खे कपिड़े जी दुकान सिरियुनि जा भठ्ठा किराने जी दुकानू बिजली जी दुकानू आहिनि ऐं नौकिरी बि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि वटि अचण वारा घुरिजाऊं माण्हू नौकिरी बि करे सघंदा आहिनि